ठीक है मतलब आपको सुने हैं जो आप आम के आपके बगान लगाए हुए हैं वह बेचना है जी वह मालदह स सफ़ेद मालदह लाल मालदह भी चाहिए सुखिया चाहिए तो यह सब मिल जाएगा

जी तो हम कब आए कल आ जाए

जी जी तो आपका कितना है मतलब कितना पेड़ है जी जी

जी ज़रूर जी तो आप रहिएगा जिस दिन उसी दिन ना आप बता दीजिए कोन दिन हम रहेंगे उस टाइम पर हमको समय मिले निकाल के आएँगे और अपना देख लेंगे कौन कौनसा आम क्या क्या रेट है रेट लगाइएगा थोड़ा सही से तब ना लेंगे जी भरायटी बढ़ियाँ है यह बेरा जी जी तो हम दो तीन दिन में आते हैं तो आपको फोन कर लेंगे और आप आप रहिएगा तब न बता दीजिएगा कोन कोनसा कहाँ कहाँ बागान है क्या क्या है कोनसा रेट में दीजिएगा जी ठीक है तो हम आएँगे तो फोन कर लेंगे जी ठीक है तो रखते हैं